एक बीमार व्यक्ति है उन्हें बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए मैं कहाँ और कैसे इलाज करवाऊँ मेरे पास तो पैसा नहीं है उनके बचने की हालत नहीं है उनको हुआ है टी बी तो हमने कहा एक बीमा करवा लीजिए बीमा करवा लेंगे तो आपको बेहतर अच्छा होगा आपका उतने में तो ये बीमा ले करवा लेंगी तो एक एक रुपया जब इकट्ठा करेंगी तो आपका इलाज भी हो जाएगा उनको पहले बता के रखें फिर कोई बोला यार मेरे बच्चों काे तो तबियत खराब है पैसे कहाँ मिलेगा तत्काल तुरंत इलाज करवाना है हमने बोला ठीक है एक समूह उठा लो समूह में तो पैसा मिलता है आप इतना वो पैसे किसी को इकट्ठा तो कोई दे ही नहीं पाओगी समूह में तो लोगी थोड़ा थोड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा आप भर भी लोगी आपके बच्चों का इलाज भी हो जाएगा तो उसने बोला ठीक है आप तो अच्छी ला ओ सलाह दे रही हो वो ऐसे कर कर के हमने कई लोग को फिर बोले कि यार मुझे तो ये अच्छी बात लगी कि मुझे किसी को पैसा मांगने जाएंगे तो कोई देगा नहीं अगर हम वो कर लेंगे तो बोले कि हाँ हमने कहा सबसे सीधी बात है आप एक बीमा करवा लीजिए बीमा अगर करवा लेंगे तो पहले से तो आपको अच्छा रहेगा कोई काम रुक भी नहीं पाएगा जैसे भई कोई अचानक तो बीमार हो जाता कोई बता के तो बीमार होता नहीं है तो उनको पहले से सलाह देने के लिए वो एक एक रुपया अपना इकट्ठा करने लगती हैं ताकि तुरंत अगर बीमार व्यक्ति हुआ तो तुरंत उन्हें कराने में वो सस्ती तो होगा ही करवा ली तो हमने कहा ठीक है आप करवा लीजिए फिर कोई बोला यार मेरा यार बच्चा बहुत बीमार है मैं क्या करूँ मुझे पैसा तुरंत चाहिए हमने कहा तुरंत तो हो नहीं तुरंत तो मिल सकता है कि हाँ भाई समूह उठा लीजिए आप समूह उठा लेंगी तो आपको तुरंत मिल भी जाएगा और भरने में आपको दिक्कत भी नहीं होगा आपको भरने में तो महीने में बहुत सा आएगा थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा आप दे भी लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे का इलाज भी हो जाएगा आपको कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं इतना सरकार खुद ही सुविधा दे दी है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है कि अमीर लोग के जाऍं आप पैसा मांगिए ये करिए वो करिए वो किस्त पे भी पैसे देते हैं आपको इतना बीमा क्या क्या कर दिए हैं कि आप पहले से एक एक रुपए उठ रखेंगी तो जाके इकट्ठा हो जाएगा आपने वो कर ली तो वो बोली कि यार मेरा माँ मेरे माता की तबियत तो बहुत खराब है हमने अगर आज किस्त ना किए होके इकट्ठा ना किए होती तो मेरा इलाज नहीं हो पाता सरकार मुझे इतना स्वास्थ्य के लिए इतना ओ करके रखा है कि मुझे किसी से जरूरत ही नहीं है पैसा मांगने ओगने की उसने देखा उसने वही सलाह एक फिर दूसरी औरत को बताई कि आप अगर किस्त बीमा करवा लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा किसी काे जरूरत नहीं पड़ेगा आपका काम भी हो जाएगा आपको अहसास भी नहीं चलेगा इतना खुद ही सरकार ने स्वास्थ्य वो करवा दिया है कि आपकी जरूरत ही नहीं है उनने कर ली किसी को और ऐसे औरतें करते करते बहुत सारे औरतों को एक नॉलेज हुआ कि ये तो बहुत अच्छा है किसी की जरूरत तो नहीं है कि यार बीमार हो जाएं किसी को पैसे मांगने जाएं खुद हम बीमा करवा सकते हैं एक समूह उठा सकते हैं ओ कर सकते हैं तो उसने कर लिया इससे जागरुक कितना हुआ बहुत ज़्यादा हुआ ये दूसरों को बताया उनको भी वो उनको बताईं उनका भी ओ भी इलाज भी हो गया असानी से हो गया और कुछ उनको पता भी नहीं हुआ कि क्या कैसे होता है कि नहीं